जोंनि बर' हारिमुवाव मोनसे नेम दङ गोदो गोदाय आबै आबौनि समनिफ्रायनो जोंनाव नेम दं आरो बिदिनो मानसि थैबा बिदिनो नारजि अरगारनांगौ आरो मानसि थैबा जोङो न'खराव मानसिखौ थैनानै गारहैयोबा बिदिनो फैनानै बिदिनो न'खराव प्राइचिद होस्रांनांगौ गोथार खालामस्रांनांगौ न'खराव गोदो गोदाय आबै आबौनि समनिफ्रायनो दंखायो आरो जों दा बेबादिनो फालियो आरो बर' हारिमुवाव नेमआ गोदो गोदाय आबै आबौनि फ्रायनो दंखायो नालाय जों बे नेमखौ जों अरायबो फालि लांबाय थानांगोन आरो आरो मोनसे खोथाया जाहैदों नैबे जोंनि फुजा पानि होयोबा गोथार थानांगौ जाया लोङा जोङो पुजाखौ होनांगौ बेनि थाखाय जोङो फालियो गावबागाव धर्मबाव ब्रह्मजों ब्रह्म ब्रह्म धर्मजों ब्रह्म आरो बिदिनो मोदाइ सिबियारि बाथौ सिबियारिआ बाथौ सिबियारि दा गावबा गाव धर्मखौ लानानै गावबा गाव नेम थि थिजों फालिलांनांगौ जायो दा जोङो फालियो अमाबैसा पुर्निमा एकाद'सि आरो बिसथिबार समबार सोरबाबा बारायखौ बिदिनो अनेक था बाराय दङ सातथा बारायाव सोरबा बिदिनो दस्रा दस्रा नियम थिथिखौ फालियो आरो जोंनि हिन्दु धर्मआव जोंथ' दा बृसपथिबार समबारखौनो अमाबैसा पुर्निमा एकाद'सि बेखौनो बांसिन फालिनाय जायो आरो जोंनि बर' हारिमुनि नियमाव जोङो हिन्दु धर्मआव जोङो हिन्दु धर्मआव जों दा बेफोरबादि फालिनांगौ आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौआनो बेखौ जोंनो चिसथ्रि होलांखादों चिसथ्रि बिसोरनो गोदो गोदाय आबै आबौआनो जोंखौ फोरों लांखानायखा दा बेनि थाखायनो जोङो जोंनि हारिमु जोंनि बर' हारिमुनि थाखाय माबाखौ धर्मखौ कृष्टाना कृष्टानजों हिन्दुआ हिन्दुजों बेबादि माबाखौ धर्मखौ फालिलांनांगौ जायो आरो इसोरा सासेल' नाथाय जोङो माबाखौ धर्मखौ सोरबा खृष्टाना सोरबा हिन्दुआ गावबा गाव धर्मजों थांनांगौ जायो आरो दा बेनि थाखाय जोङो मोजाङै मोजाङै गावबा गाव धर्मखौ सिबिनो थाखाय गावनि न'खरनि थाखाय सिबिनो थाखाय गावनि न'खरखौ गोथार लाखिनो थाखाय गावनि जिउखौ अरायबो थांनानै थानो थाखाय जोङो मोजाङै न'खरखौ पुजा फानिखौ गावबा गाव आइ आफाजों बिदिनो बोराइ बाथौ जोङो लोगोसे थाफानांगौ जायो फुजिनांगौ खुलुमनांगौ जोङो ब्रिसफथिबार बिदिनो समबार अमाबैसा पुर्निमा एकाद'सि बेफोर बादि बाराय थिथिखौ लानानै जोङो ओंखाम जाया लोङा जासेनो मिरामिस थानानै ना बेदर जायालासेनो मिरामिस थानानै जों इसोरखौ खुलुमो हांख्रायो आरो दा जों हिन्दु मानसिया अरायबो जोङो इदिनो सोरबाबा जैग' होनांगौ सोरबाबा ओरैनो बाथौ दङ सोरबा जैग' होया जोंथ' दा हिन्दु हिसाबै सासे ब्रमन लानानै अरायबो जोङो जाया लोङा पुजा बोथोराव जोङो खुलुमो आरो गावनि जिउखौ अरायबो मोजाङै मोजां फिसा फिसौ खांनायनि थाखाय न'खरनि थाखाय जोङो फुजाखौ होयो आरो दुर्गा पुजा लोकि फुजा बिसकर्मा बेफोर बादि फुजियावबो जोङो दुर्गा फुजा टाइम आवबो जोङो बिदिनो प्रसाद हैयो बिदिनो खुलुमहैयो आरो गोसोनि थाखाय प्रसाद मुथा लानानै हैनाय जायो आरो लोखि बिमा लोखिनि नामावबो खुलुमो बिदिनो जोङो न'खरावबो सोरबा थाखा फैसानि खोथाबो थायो बिदिनो जायहा थाखा फैसा दङ बेफोर बिदिनो आवाथि जैग' होयो खुलुमो हिन्दुना हिन्दुनिजों खृष्टाना ना खृष्टान बिदिनो मोदाय होग्राया मोदाय होग्रा गावबा गाव धर्मजों गावबागाव थाङो आरो दा जोङो हिन्दु हिसाबै जोङो हिन्दुनि नेमजों जोङो खुलुमो फुजियो सासे ब्रामन लानानैबाबो जों जैग'खौ होयो आरो लोखि फुजा टाइमआव आर बोसोर गोदानावबो बिदिनो बोसोर गोदानावबो जोङो बोसोरनि नामाव बिदिनो फुजाखौ होयो आरो बोसोर गोदाननि नामाव जोङो जाहाथे गोजाम बोसोरा थांनानै गोदान बोसोरा फैनाय लोगो लोगो जोङो बोसोर गोदाननि नामाव जैग होनानै न'खरखौ गोथार गोगो लाखियो आरो फिसाफोरखौ जोङो मोजाङै मोजाङै थांनानै थानाय थाखाय बा बेराम आजारनि आरायगौनि थाखाय अरायबो इसोरनाव बोर गार बिनानै जोङो बोसोर गोदानाव फुजा होयो आरो दा बेनि थाखाय आं बुंनाय जायो अरायबो गावनि धर्मखौ लानानै आरो दिनै बिदिनो मानसि थैनाय लोमजानाय बा मानसि थैनायाव जोङो नार नारजि अरगार हरो गोदो बर'नि नेमाव गोदोनि आबै आबौ बिसोरनो गासिबो दिनै चिसथ्रिखौ लाबोखानाय दासिमबो जोङो जोंनि बर' हारिया जों बावाखै बर' हारिया गावनि गोदो आबै आबौ गालांनाय बुंलांनाय फुजिलांनाय बेफोरखौ जों अरायबो दासिमबो नियम थिथिखौ फालिगासिनो दं आरो गोथै थैयोबा गोथैखौ लाङोबा जों नारजि अरगारनांगौ बे नेम दं आरो आरो बिदिनो गोथैखौ गोथैखौ गारहैगोन नारजि अरगारहरगोन आरो न'खराव प्राइसिथ फुजा होस्रांनांगौ आरो गोथार गोगो खालामनांगौ आरो नङाबा न'खराव बिदिनो सुवा सुथि जानाय हिसाबै रावबो जाफैनायबो नङा लोंफैनायबो नङा फैनायबो नङा बेनि थाखाय मानसि थैबा जोङो फुजा फानि होनानै न'खरखौ फोथारनानै लानाय जायो आरो